ओना सस्ता सेकेण्ड हैण्ड बुक स्टोर अछि कि नहि अछि एहि सम्बन्धमे हम कहऽ चाहै छी जे हम सुखपुर विद्यालयमे उच्च माध्यमिक विद्यालयमे रहै छी आ बाजारमे एक दोकान अछि पङ्कज बुक स्टोर एहिना कऽ कऽ तऽ ओहिठामसँ कोनो किताब हम जाकऽ खरीदै छी आओर एहिठाम से सेकेण्ड हैण्ड बुक स्टोर नहि छैक गाँव देहात छै आओर जेना पटना सभमे आसानी से ओ किताब उपलब्ध भऽ जाइ छै रोडक कातमे कतौ कतौ गाँधीमैदान तरफ मिल जाइ छै लेकिन एहिठाम एहि तरहकेँ सुविधा नहि छै तऽ मैथिली से सम्बन्धित कोनो पुस्तक जे लेबाक रहल तऽ हम हुनके ओहिठाम जाकऽ लै छी आ चुँकि मैथिली मिथिलासँ विशेष प्रेम अछि आओर हमर घरो मिथिलेमे अछि मैथिली इण्टर तक हम पढ़नो रही तऽ मैथिली से विशेष लगाव रहलाक कारण मैथिली कहानी कविता ई सभ पढ़ैमे आओर मिथिलाकेँ जे महा विभुति सभ जे छथि हुनकर जीवनी पढ़ैमे आ हुनकासँ हुनकर जीवनसँ विशेष ज्ञान प्राप्त करबामे हमरा बहुत आनन्द अबैत अछि तैँ जे छै से हम मैथिली किताब पढ़ऽचाहै छी